जिन्ने बी पक्खरू न मीं इं'दे चा बाज़ सब तो फुर्तीला होर मतलब इक किसम दा हीरा पक्षी लगदा ऐ जेह्ड़ा कि इक तां ओह्दी नज़र बड़ी तेज़ होंदी ऐ मतलब कि दूरा जित्थूं तक साढ़ी नज़र बी नी पुज्जदी उत्थूं तक ओह् दिक्खी लैंदा इंसान कोला केईं गुना जादा तेज़ नज़र होंदी ओह्दी होर शकार करने दी ओह्दी फुर्ती इतनी होंदी ऐ कि पल झपकदे ही बड़े बड़े शकारी एह् जेह्ड़े अपने तो बी बड्डे बड्डे शकारियें दे जानवरें दा शकार करी लैंदा होर बड़ा ही निडर पक्षी होंदा ऐ एह् होर इस पक्षी दी एह् खासियत ऐ अगर एह् बच्चे दे बी पक्षी अगर कोई नकसान पहुंचाई जा ते एह् पक्षी जान पर खेलियै उस पक्षी दी जद् तक अपना बदला बदला ते पूरा निं करी लै तब तक ओह् पक्षी गी निं छोड़दा होर एह् बड़ा ई ब्हादर पक्षी होंदा ऐ एह् बोलदे न कि जिसलै बाज़ दे ओह् चोंच जेह्ड़ी ऐ एह् लंबी होई जंदी ऐ तां एह् कुछ खाना पीना बी निं खाई सकदा ऐ फिर एह् केह् करदा कि पत्थरें पर मारी मारियै एह् अपनी चोंच बी तोड़ी दिंदा ऐ इन्ना इ्नना बहादुर होंदा होर अपने पंख जेह्ड़े न अपने पराने पंख जेह्ड़े अपने ओह्दे कन्नै चुंजै न खिच्ची खिचियै ते अपने पराने पंख फंग जेह्ड़े न ओह् आपूं गै कड्ढियै सुट्टी ओड़दा होर ऐसा पक्षी ऐ कि केईं केईं दिनें तक एह् भुक्खा रेही सकदा ऐ इस करियै एह् बड़ा मतलब कि इक जिसी बोलदे कि इक बड़ा ब्हादर पक्षी ऐ एह् जेह्ड़ा कि मसीबत कन्नै अपनी कन्नै मतलब लड़ी सकदा ते होर एह्दी उमर बी एह्दी काफी लंबा लंबी होंदी ऐ होर जिसलै एह्दे चुंज इक नमीं चुंज आंदी ऐ ते उस बेल्लै ओह्दे बाद एह्दी काफी मतलब लाइफ बधी जंदी ऐ एहदे कन्नै कि काफी टैम तक एह् दबारा एह् अग्गें जींदा रेही सकदा ऐ होर अपने शकार दे दबारा काबिल होई सकदा ऐ इस करियै बाज़ जेह्ड़ा ऐ एह् बड़ा ई निडर बहादुर पक्षी ऐ एह् बेखौफ होइयै शकार करदा अपना होर एह् शकार जेह्ड़ा एह् सिर्फ एह् निं कि जमीन उप्पर करदा ऐ एह् तलाएं ते दरियाएं बिच्च बी मच्छी बिच्चा दा कड्डियै पकड़ी खाई लैंदा इन्ना इन्ना बहादुर पक्षी होंदा ऐ होर एह्दी ब्हादरी दे किस्से जेह्ड़े लंबे किस्से न एह् अपना शकार गी शकार गी इक बारी चुनी लैंदा शकार दा पिच्छा निं छोड़दा ऐ होर उसी हासल करियै छोड़दा ऐ एह् इसकरी बाज़ जेह्ड़ा एह् सब तो ब्हादुर पक्षी जेह्ड़ा मन्नेआ गेदा ऐ